आंनि फास्ट प्रडाक्टआनो जाहैबाय दाबा बे दाबाखौ आङो दाख्लै बेंटल बाजाराव थांनानै आङो पन्चास ताकानि बायनानै लाबोदों आरो बे दाबाखौ लाबोनानै आङो न'वावहाय होफैदों आरो बे न'वाव जोंनि आयजोफ्रा गोबां खामानियाव बाहायो बे बायदिनो मैगं हानाय आर ना सायनाय सामब्राम बानलु हानाय बेफोराव मोजां रोखोमनि बाहायनो हादों आरो बे दाबाया जोबोद मोजां गोबौ बे दाबाया मारामबो खाया बे दाबाखौ आङो पन्चास ताकानियावनो मोनबोदों आरो बे दाबाखौ जेरावखि थाङा आङो पकेटआव लानानैबो थांनो हायो